जियां कि इत्थै पुच्छे दा ऐ इ'नें कि कपड़े दे बारे च पुच्छे दा ऐ कि कपड़े रेडी मेड दूए कि'यां स्टीकी स्टीचिंग आह्ले कपड़े इ'यां करदे ऐ कि इ'यां ऐ कि में में कपड़ें दी जाच सिक्खी दी ऐ में बी मी बी अपने घर खुद कपड़े सीन्नी आं में होर सीते सेआए दे कपड़े बड़े अच्छे लगदे ऐ होर में जियां मेरी पढ़ाई खतम होई में इ'यां कपड़े स्टार्ट करी ले हे सीने ते मिगी बी में रेडी मेड कपड़े जैदा नेईं पसंद करनीं जैदा में सीते सेआए दे पसंद करनीं होर एह्दे बास्तै मे पैह्लें गै पैह्लें में पढ़ाई कीती फिरी ओह्दे बाद च में कपड़ें दी जाच सिक्खी होर दकाना पर ते जैदा कपड़े जेह्ड़े होंदे ऐ जैदा हत्थ दे सीते दे अच्छे होंदे ऐ ते रेडी मेड कपड़े च एह् होंदा ऐ कि बंदा ओह् करे पैसे लगदे ऐ ते घर सीते दे कपड़े च एह् मजा होंदां कि साढ़े पैसे बची जंदे ऐ ते जिसलै बेह्ला बंदा जिसलै बेह्ला फ्री होऐ बंदा औल्लै बैठियै कपड़े सी लै हत्थै दे अपने चार पैसे बी कमाई लैंदा ते होर कपड़े सीना इ'यां बी अज्जकल सारे लोक जेह्ड़े ऐ कपड़े सीने इ'यां इ'यां ओह् होई गेदा कि हत्थ दे कपड़े जैदा पांदे लोक

हत्था दे कपड़े जैदा पसंद करदे लोक ग्राएं लोकें च जादा जादा तू जादा लोक जेह्ड़े ऐ कपड़े हत्था दे पसंद करदे ऐ ' हून रेडी मेड कपड़े जैदा लोक शैह्रें दे लोक लैंदे ऐ कि ग्राएं दे लोक बी लैंदे बिच्च गांव दे लोक होंदे ऐ जेह्ड़े ओह् बी लैंदे ऐ पर आहें जेह्ड़े साढ़े लोक ग्राएं च ग्राएं दे लोक जैदा जेह्ड़े लैंदे ऐ कपड़े सीते सेआए दे कपड़े बजारा मी अच्छे लगदे ऐ

कपड़े जेह्ड़े बोलदे कुहै पुच्छे दा ऐ कि इत्थै कि कपड़े रेडी मेड ते दूजे कपड़ें च केह् ओह् एह् कि जैदा तूं जैदा जेह्ड़े कपड़े ऐ ओह् स्हेई होंदे सानूं ऐ आपूं खुद सीते दे क्योंकि में खुद बी सी लैन्नी कपड़े जैदा खुद सीते दे कपड़े पक्कयिां सींतरां होंदियां फट्टदे निं जल्दी रेडी मेड आह्ले कपड़े जल्दी फट्टी जंदे ऐ खुद सीते दा बंदे गी एह् पता चली जंदा ऐ कि जो थुआढ़ी पसंद होए ओह् पसंद दे कपड़े सीने जैदा सलवारां कमीचां पसंद करने अस ग्राएं दे लोक ते एह् होंदा ऐ कि बस साढ़े थोह्ड़े पैसे पुसे बची जंदे जैदा लोक जेह्ड़े ऐ पैसें दी बजह कन्नै इ'यां कपड़े थोह्ड़े रेडी मेड निं लैंदे ऐ आपूं घर सींदे लैंदे दकान पर जिल्लै थान लेई लैंदे इक दकाना परा फिर घर बैठिये जियां कि लोक पैह्लें पैह्लें लोक पचामें कुर्ते पांदे हे बंदे जेह्ड़े लोक होंदे हे उ'नेंगी जैदा सीते सेआए दे कपड़े पसंद होंदे हे अस बी जेह्ड़े साढ़े बी घरा दे सारे ऐ ओह् बी अहें सीते सेआए दे कपड़े जैदा पान्ने होन्ने अहें बी रेडी मेड पर अहें जैदा इ'यां ओह् निं करनें रेडी मेड बी कदें कितै ब्याह् शादियें च बंदा रेडी मेड कपड़े लेई लैंदा कि उं'दी लुक्क उं'दी जेह्ड़ी टौह्र होंदी ओह् शैल लगदी ऐ ते घर बी सीते दा आपूं बी सीने होऐ शैल ते शैल उं'दी टौह्र बन लगदी ऐ ओह् ते ऐ कि बस शादियें ब्याह् शदियें च जेह्ड़े पैहे पोहे बची जंदे शैल कपड़े सीते अपने हत्था कन्नै कपड़े सीते जैदा टौह्र शैल लगदी ऐ अज्जकल लोक जैदा साड़ियां सुड़ियां पा दे ऐ उ'यै रेडी मेड कपड़ें दा जैदा ट्रैंड होई गेदा अज्जकल बड़ा शो जैदा कपड़े पांदे लोक अस बी साढ़े घर बी मेरे मम्मी मेरे डै मेरे पापा मेरे भ्राऽ जेह्ड़े जैदा सीते सेआए दे कपड़े पांदे ऐ खुद सीते दे होंदे रेडी मेड अहें घट्ट कपड़े पान्ने होन्ने